میری سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ یہ کہ کوئی شخص پریشان ہو پریشانی کے وقت مجھے یاد کرے اگر مجھ سے مدد کی امید رکھتا ہے اور میں اس کی پریشانی میں اس کی مدد کر سکتا ہوں تو یہ میرے لیے سب سے بڑا بڑی طاقت کی چیز ہے اور اگر کوئی شخص پریشان ہے پریشانی میں مجھے پکارتا ہے مجھ سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے اور میں اس کی مدد نہ کر سکوں کسی وجہ سے تو یہ چیز مجھے بہت کمزور کرتی ہے